हमारे यहाँ पर्यटक स्थल में पहली तो काशी विश्वनाथ मंदिर है जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं जबकि अमेरिका जापान से भी आते हैं सारनाथ है अस्सी घाट है मानस मंदिर है जहाँ पूरे रामचरित का पूरा फोटो बना हुआ है मतलब चित्र बना हुआ है जिसे देखने के लिए बहुत अच्छा है देखने आते हैं राम सीता मतलब हनुमान उनके पूरे रामायण का एक तरह से छोटे में सब कुछ दिखाया गया है और यहाँ का मणिकर्णिका घाट प्रसिद्ध है जो जिसे भी देखने के लिए लोग बहुत यहाँ आते हैं यहाँ साधु संत ऐसे ऐसे हैं बहुत मठाधीश है मठ है यहाँ क्षेत्रीय पढ़ाई होता है संस्कृत का पंडित विद्वान जो भी है सब यहीं पर बनते हैं इसलिए हमारे देश में समुदाय बहुत अच्छी है और पर्यटक स्थल भी बहुत अच्छा है बहुत प्रसिद्धि है यह काशी है काशी में तो बहुत कुछ है हम अब ज़्यादा क्या कहें आप